ہیلو آپ سمیع ٹریول سے بات کر رہے ہیں سر مجھے نا لال قلعہ دیکھنا ہے اور اس کے اندر کیا کیا جگہ ہیں گھومنے کی یہ چیزیں دیکھنی ہے اور آس پاس کے علاقے بھی دیکھنے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کتنے خرچہ آ جائے گا اور کیسے کیسے گھومیں گے جیسے کیا کیا چیزیں دکھائیں گے آپ مجھ کو سر اس میں سر سر اس میں کتنا ٹائم لگے گا گھومنے میں مجھ کو تین چار گھنٹے میں آپ گھوما دیں گے ہر چیز لال قلعے میں کیا کیا دکھائیں گے آپ

اچھا جی اور یہ جامع مسجد ہو گیا اور ایک گردوارہ ہو گیا اور یہ آس پاس کے جو ایریے ہیں یہ سر کتنا خرچہ بتا رہے ہیں آپ اس میں سے ٹھیک ہے سر کوئی بات نہیں پیسوں کی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اب دیکھنا ہے کب کب تک کب آ سکتا ہوں میں آپ کے پاس گھومنے کے لیے چلیے ٹھیک ہے سر میں جیسا بھی ہوگا آپ کو ایک بار بتا دوں گا آنے سے پہلے